ہمارے خیال میں اردو زبان میں اپنے بچے کو اردو پڑھا کر مستقبل میں اچھے سے اچھی جانکاری دے سکتے ہیں اردو کی اور اردو ایک ایسی بھاشا ہے جس سے ہر انسان کو اس زبان کے ذریعے مٹھاس ملتی ہے اردو زبان میں اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں جس سے بچے بھی ہمارے اردو میں کسی سے بات کر سکتے ہیں اردو میں اپنے اچھی سے اچھی جانکاری دے سکتے ہیں اردو ایک ایسی بھاشا ہے جس کے ہر لفظ میں اردو کا استعمال ہوتا ہے اور بغیر اردو بولے ہوئے کسی کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا ہر ایک بھاشا میں اردو کا استعمال کیا جاتا کیا جا سکتا ہے بتاؤ اور اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اردو سکھائیں اردو میں بات کرنے کی کوشش کریں اردو میں لکھیں اردو پڑھیں کوشش ہمیشہ یہی رکھیں جس سے بچے کا بھی اردو مطلب زبان پر کنٹرول بچے کا بھی اردو زبان پر کم سے کم کامیاب حاصل رہے اور اردو میں بات کریں اور ہم بھی ہر آدمی سے ملنے جلنے والے سے دوست سے اردو میں کوشش کرے بات کرنے کے لیے جس سے اردو زبان پکی ہوتی ہے اور اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ ہر آدمی کو پسند ہے اردو بھاشا میں بات کرنے کے لیے ہر انسان کو ہر جگہ اردو کا استعمال کرنا چاہیے اردو ہر انسان کو پسند ہے ٹھیک ہے